हा हेलो चओ हा मूंखे हिक नैनी जी जरूरत आहे सॼे ॾींहुं जे लाइ

हा मूंखे जेको आहे सुबुह खां वठी राति ताईं जो खपे शाम ताईं हा सुबुह खां वठी शाम ताईं जो कम मूंखे कराइणो आहे त मूंखे उनमें मतिलब की सॼो कम आहे ॿार आहे नंढो उनजी देखभालु करिणी आहे त मूंखे इनजे लाइ सुबुह खां वठी शाम ताईं हा हा ॾह कलाक त थी वेंदये सुबुह जे हा सुबुह जे नवे वॻे खां वठी करे जेको आहे शाम ताईं हा इहो न न इहो मुंहिंजो थोरो छा छह महीने लाइ मूंखे खपे कमु हूं हूं हूं हूं अच्छा ठीकु आहे त लेकिन तव्हां किथे पहिरीं बि कमु इहो करे चुकिया आहियो अच्छा त मां ऑफ़िस में कम कंदी आहियां मां सुबुह जो नवे लॻे निकिरी वेंदमि और शाम जो मुंहिजी पंजे लॻे मां अची वेंदमि त उनजे बैद मुंहिजे पंजे तांण तोखे मां छहे लॻे छुट्टी मिली वेंदये हा हा और जेको आहे मुंहिंजे ॿार जो बिल्कुलु सां सॼी देखभालु करिणी अथई घर जी बि देखभालु करिणी अथई त उनजे लाइ हा न न मुंहिंजो ॿार डिसेबल कोन्हे मुंहिंजो ॿार बिल्कुलु प्रोपर बिल्कुलु सही आहे सभु

मुंहिंजो ॿार जेको आहे उहो पंजे साल जो आहे हा हा पंजे साले जो आहे हा न त न न इनखां वधीक त मां न ॾई पाईंदीमाव मां इनखां वधीक न हीअ ई मूंखे वधीक आहिनि पंद्रहं हज़ार मां त सोचां पई की तव्हांखे मां ॾह ॾियां लेकिन हाणे तव्हां पंद्रहं चवण लॻयव त मां सोचियो हलो ठीकु आहे इनखां वधीक न हा न न त भई मां इनखां वधीक त न ॾई पाईंदीमाव जेकी ॻाल्हि अथव घर में कम कोई वधीक कमु कोन्हे इहो आहे की हा रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे लेकिन मतिलब मां कमु त वधी कोन्हे असां ॿ हस्बैंड वाइफ़ आहियूं और हिक मुंहिंजो ॿार आहे त मतिलब इनखां ज्यादा त मां न ॾई पाईंदीमएं भई छो त कमु जे हिसाब सां बि थींदो आहे त मुंहिंजो एतिरो कमु त आहे कोन्ह घर जो न त मां पंद्रहं खां वधीक न ॾई पाईंदमि तव्हां सोचे वठो जीअं करे त पोइ मूंखे वरी ॿुधाईंजो मुंहिंजो घर त पुराणे किले में आहे हा हा हा हा मुंहिंजो घर उते ई आहे हा उहो त भई हाणे तव्हां तोखे ई सम्झणो तव्हांखे ई सम्झणो आहे हाणे उनजे बारे में मां छा चई सघंदी आहियां हूं हूं हूं हीअ ॻाल्हि त हूं अच्छा त ठीकु आहे मुंहिंजो हस्बैंड ईंदो त मां उनसां डिस्कस करे ॻाल्हाए करे पंहिंजो जीअं बि हूंदो पोइ मां तव्हांखे ॿुधाए छॾींदीमाव हलो ठीकु आहे हलो हरि ओम